आमचें जग हें विकसीत जायत वता कित्याक तर आमचें भुरगेपण आनी आतां आमचें म्हातारपण हातूंतली जी तफावत जें आमकां मेळ्ळें ना आनी जें मेळटा जें किदें आमी पळयलें ना तें आमी पळयतात तो व्हडलो बदल आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयतात म्हणजे आमकां दिसता हें जग बदलूंक लागलां पयलींच्या तेंपाचेर आमी फक्त पुस्तकांतले किडे आशिल्ले आतां आमी पुस्तकां न्हय आमकां बाकीच्यो खूब जगाचेर कितें चललां हें आमकां कांयच कळनाशिल्लें आतां टीवी फोन नॅट हे सगळे प्रकार जे आयल्यात ताका लागून खंयच्या कोनशाक जगांतल्या खंयच्या कोनशाक किदें चललां हें सगळ्यांक कळटा आनी ताका लागून एक ल्हानांतलो ल्हान भुरगो सुद्दां सगळ्यो बातमी जाणा जाता आनी ताचें गिन्यानाक तो भर घालता आनी अशें हें आसप भोव गरजेचें कित्याक ल्हान आसतनाच तांकां सगळी संदी उपलब्ध जातात आनी तांची मुखारली वाटचाल अशी बरी जाता ताचो भुरगो जें आतां जाण्टेल्यांक जें कळना तें आतांच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक रोखडेंच कळटा की तांची स्मरण शक्ती किंवां तांची जाणून घेवपाची कुवत ही खूब वेगळी आसा ते आतांच्या जमान्यानुसार ते आतांची सगळें आत्म आत्मसात करतात आनी ताका लागून हें जें किदें बदल जाता हो खऱ्यांनीच बरो आसा आनी तो भुरग्यांनी बऱ्या मार्गान बरे तरेन जर आपणायलो जाल्यार आमचो देश असो विकसीत जावपा खातीर खूब मदत जातली